جب بھی مجھے کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو میں ہوٹلوں پر یا ڈھابوں پر کھانا کھایا کرتا ہوں وہاں پر عام طور پر مجھے وہاں کی جو تھالی ہوتی ہے وہ بہت مشہور ہوتی ہے جس میں کئی قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں پاپڑ ہوتے ہیں روٹی ہوتی ہیں اور سادہ چاول ہوتا ہے کیونکہ سفر کے دوران آپ کو سادہ کھانا ہی کھانا چاہیے اگر اس کے بر عکس اگر آپ کچھ تیل والی چیزیں کھا لیں گے تو آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی فوری بیماری لاحق ہو جائے جیسے کہ بخار ہوا یا بد ہضمی ہو گئی یا قبض ہو گیا جس کے لیے آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں عام طور پر سادہ کھانا ہی پسند کیا کرتا ہوں اور ایسا کرنے سے میری صحت بھی ٹھیک ٹھاک رہتی ہے اور میں اپنی منزل پر آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کرتا ہوں